जैसे नानी के यहाँ गई थी घूमने के लिए टहलने के लिए वहां बहुत अच्छा लगता है औ मेरे बहन भाई भी साथ में रहते हैं कितने अच्छा लगता है बचपन में जैसे रहते हैं खेल मतलब छोटे छोटे रहते हैं खेलते कूदते हैं और बड़ी हो गई शादी हो गया तो ये भाई बहन का ये रिश्ता मतलब वो हो जाता है ना शादी हो जाती है अपने घर रहते हैं कितना वो होता है और जैसे हमारे मायके में है नदी है तो नदी है वहां घूमने में कितना अच्छा लगता है कितना प्यारा है वहां टहलो घूमो नहाओ धोओ कितना अच्छा लगता है बहुत सुन्दर और और घूमो टहलो खेलने के लिए कितना प्यारा है आ कितना अच्छा लगता है कितना बहुत मस्त जगह है और हव जैसे रिश्तेदारी जाते हैं वहाँ घूमने के लिए और मेरी दीदी है मेरी भाई है वहां जाओ घूमने के लिए और टहलो दिखते हैं बहुत सुन्दर जगह है बहुत अच्छा लगता है आकर बहुत अच्छा लगता है बहुत सुन्दर और हमारे मायके में वहां पे नदी है बाग़ है कितना अच्छा लगता है वहां घूमो और मन्दिर भी है वो वहां पे है आता है कल ही गई थी यहाँ जैसे काली माई हो गया दर्शन करने गई थी वहां कितना अच्छा लगता है कितना बहुत बहुत अच्छा लगता है मोन दर्शन करो देखो घूमो टहलो कितना मस्त मौसम कितना हरियाली छाई रहती है औ और हमारी हमारी मायके में हमारी ये वो मौसी के यहाँ जैसे पूरे रिश्तेदार मौसी के यहँ गई थी नहीं तो है तो कितना अच्छा लगता है जब छूट जाता है साथ ये अच्छा लगता है सब साथ में रहते हैं बैठे र खेलने या कूद में कितना अच्छा लगता है टाइम पास हो जाता है ऐसे तो नहीं चलता है कि यहाँ कब टाइम गया कुछ नहीं पता चलता है और और भी हमारी हमारी वैसे दी घूम टहर कि टहर जहाँ घूमेंगे थोड़ा थोड़ा वहाँ ये बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा जगह है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छ लगता है और देखने में ये में इतना बढ़ियाँ जगह है कि होइ की नहीं मेरे मेरे चाचा चाची हैं इतना अच्छा लगता है बचपन में कितना अच्छा लगता है कि कितना देखो टहलो घूमो कितना मस्त मौसम बाहर इस दिए घूम टहल किए